टेवीह जनवरी ॿ हज़ार ॿ चोवीह फरवरी ॿ हज़ार चारि सत्रहं मार्च ब हजार पंज सत्रहं जुलाई ॿ हज़ार चोवीह पंजुवीह अप्रैल ॿ हज़ार टे